ग्रामीण के लोग कानूनी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं और परेशानियां भी उठाते हैं क्योंकि ग्रामीण के लोगों को आमतौर पर ज़्यादे अच्छे वकील नहीं मिलते हैं और जो कुछ मिलते हैं तो वो ज़्यादा पैसा मांगते हैं जिससे ग्रामीण के लोग अपने केस को लड़ने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा धन राशि ना होने के कारण वो अच्छा वकील ढूंढ नहीं पाते हैं और जब वह इंसाफ़ के लिए थाने में जाते हैं तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार ना करते हुए उन्हें भगा दिया जाता है या उनके केस को रद्द कर दिया जाता है क्योंकि ग्रामीण के लोग ज़्यादा पैसा पुलिस के थाने में जमा नहीं कर पाते हैं इसलिए उनके केस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और ग्रामीण में ना ज़्यादा कचहरी ना होने के कारण वह अच्छे कचहरी में नहीं जा पाते हैं और जो अच्छे कचह कचहरी होते हैं वह बहुत ही दूर शहरी इलाके में होते हैं उन्हें वहाँ ज़्यादा आने जाने में समस्याएं होती हैं जिससे वह ज़्यादातर अपने समस्याओं का समाधान अपने गाओं में ही निकाल लेते हैं या फिर उन्हें दबाए रखते हैं तो ग्रामीण लोगों के लिए यह बदलाव सरकार को करना चाहिए जिससे ग्रामीण में एक मुख्यालय बनाना चाहिए जहां पर लोग अपनी समस्यांओ का समाधान बता सकें और उनपे काम कर सकें